कोंकणी भाशा ही गोंयची राज्यभास ह्या भाशेक आमी राखून दवरतले दवरपाक जाय वेगवेगळ्या तरेन आमी ती राखून दवरपाक शकता पयल्या सुवातेर आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत ताचो वापर करपाक जाय घरांत एकामेकां कडेन उलयतना कोंकणी भाशेचो वापर करपाक जाय कोंकणी भास आमी टिकोन दवरतली जायत आमच्या फुडल्या पिळगेक ती आमकां शिकोवपाची पडटली हाची सुरवात मुळासावन करपाक जाय हाच्या खातीर आमच्या शिक्षण वेवस्थेंत बदल जावपाक जाय मुळावें शिक्षण तरी भुरग्यांक कोंकणी भाशेन जावपाक जाय फुडली पिळगी म्हणल्यार फुडाराचें भविश्य वेगवेगळ्या प्रचार माध्यमातंल्यान आमी कोंकणी भाशेचो प्रचार करूंक शकता उदारणांत खबरांपत्रक दूरदर्शन रेडियो तशेंच मनोरंजन करपी नाटकां गायन खेळ हे सुद्दां कोंकणी भाशेंत केलें तर प्रचार जातलो कोंकणी भोशेचें लिखाण जायतें आसा ताचें वाचन करचें म्हाका तरी दिसता की सगळ्यांनी आमच्या कोंकणी भाशेचो प्रचार करचो आनी सगळ्यां मरेन पाव पावोची तशें केल्यार ती भविश्यांत टिकून उरतली